جی ہمیں نل کا پانی ملتا ہے نل کے پانے ملنے سے بہت سے فائدے ہوتے ہیں پہلا یہ کہ صاف اور صحتمند پانی پینے کے لیے دستیاب ہوتا ہے جس سے بیماری کم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ وقت کی بچت ہوتی ہے کہ ان کے پانی بھرنے کے لیے دور نہیں جانا پڑتا ہے تیسری یہ کہ گھریلو کام کاج جیسے کپڑے دھونا کھانا پینا اور صفائی کرنا آسان ہو جاتا ہے چوتھے یہ کہ بچوں کی تعلیم اور صحت پر مثبت اثرات پڑتے ہیں کیوںکہ انہیں پانی بھرنے کے لیے کہیں دور نہیں جانا پڑتا ہے مختصراً یہ کہ نل کا پانی ملنے سے زندگی زیادہ آرامدہ صحتمند اور پرسکون ہو جاتی ہے بالکل نل کا پانی مل ملنے سے زندگی کے مختلف پہلوؤں پر اور بھی مثبت اثرات ہو سکتے ہیں جی ہاں ہمیں نل کا پانی صاف ملتا ہے